اپنی شناخت کا اظہار کرنے کے لیے سب سے پہلے خود کو سمجھنا اور قبول کرنا ضروری ہے آپ کے اندر کی شناخت آپ کے عقائد خیالات احساسات اقدار اور تجربات کا مجموعی ہوتی ہے میں آپ کو کچھ طریقے بتاتا ہوں جو آپ کو اپنی شناخت کو بہتر طور پر ظاہر کرنے میں مدد کر سکتے ہیں اپنی ثقافت زبان اور رسم و رواج کو زندگی کا حصہ بنائیں اور ان کا احترام کریں اپنی زبان میں بات کرنا روایتی لباس پہننا اور تہوار منانا آپ کے شناخت کو ظاہر کرتا ہے اردو زبان جو ہماری مادری زبان ہے جس پر ہمیں فخر و ناز ہے یہ زبان جو ہے جب سے یہ پیدا ہوئی ہے اس کے کچھ دنوں بعد ہی اس کے اندر شاعری اور ادب داخل ہو چکا تھا اردو زبان نے ادب اور شاعری میں ایک منفرد اور نمایاں مقام حاصل کیا ہے اس زبان کی نرمی مٹھاس اور خوبصورتی نے ایک مؤثر اور مقبول وسیلہ بنا دیا ہے خاص طور پر غزل نظم میں شاعری کے لیے ہمارے ملک میں یوں تو بہت ساری زبانیں ہیں جیسے ہندی ہے انگریزی ہے پنجابی ہے گجراتی ہے بنگالی ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں بلکہ آپ بھی جانتے ہی ہوں گے کہ جب بات شاعری کی آتی ہے تو سب سے زیادہ اردو زبان کو یاد کیا جاتا ہے کیونکہ یہ زبان اتنی پیاری ہے اور اتنی اچھی ہے کہ میں کہ بس میں کیا بتاؤں اردو میں شاعری کا مزہ ہی الگ ہے اسی طرح دیگر فنون کے لیے جیسے نثر ہے جیسے محاورے ہیں جیسے ابلاغ ہے جیسے خطوط ہیں جیسے میڈیا ہے وغیرہ وغیرہ ان تمام شکلوں کے لیے بھی اردو زبان بہت اچھی طرح استعمال ہو رہی ہے لیکن شاعری اور ادب کے اظہار کے لیے اردو زبان بہت عمدہ اور ممتاز پلیٹفام ہے یہ سب طریقے مل کر آپ کو اپنی شناخت کو مثبت اور پراعتماد انداز میں ظاہر کرنے میں مدد دیتے ہیں اپنی زندگی کی منفرد کہانی پر فخر کریں کیونکہ یہی آپ کی اصل پہچان ہے